मां हर दफ़े पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु मैक डॉनल्ड ईंदो आियां पर अॻिए दफ़ा जो हैपी मील ते ऑफर हुयो उहो मां खणी न सघियमि त ए दफ़ा तव्हां अगरि मूंखे ॾेई सघंदव त जाम सुठो थींदो क्यूकी मां तव्हां जो लॉयल कस्टमर आहियां हर दफ़े मैक डॉनल्ड्स ही ईंदो रहोंदो आहियां त इए अगरि तां मूंखे ॾेई सघंदो त मां पंहिंजे दोस्तनि खे बि चई सघंदुमि की ये सो ऑफर सुठा ॾिंदा इन की असां हिते ही पार्टी वार्टी कंदासी